भारत में सब से ज़्यादा लोकप्रिय खेल है वो हॉकी है क्योंकि वो भारत का नेशनल गेम माना जाता है और है भी हमारे भारत में हॉकी का बड़ा ही ज़्यादा प्रचलन है क्योंकि वह भारत का राष्ट्रीय खेल है और देश में सब से प्रसिद्ध एथलिक हैं वो हैं नीरज और पी टी जिनका भारत के प्रथम लोकप्रिय खेल में और एथलिक में नाम आता है और भारत में सब से अधिक लोकप्रिय खेल तो आज तक का माना गया वह क्रिकेट और हॉकी ही है